پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ابھی تعلیمی مرحلے سے گزر رہا ہوں اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے تو بچے کے ساتھ اس کے پہلے سال میں کیا ہوتا ہے یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں ہاں میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اور ہمارے خاندان میں نئے پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش کے پہلے سال اس کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے اور اس کو پہلے سال میں کون سی غذا دی جاتی ہے اس میں مختلف طریقے کے رسومات ادا کیے جاتے ہیں جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گھر میں ایک عجیب خوشی ہوتی ہے بچے کو فوراً ماں سے ملایا جاتا ہے ماں کی چھاتی سے لگایا جاتا ہے اور اس کو پھر نہلایا جاتا ہے اور اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں بچے کے نام رکھنے کی ایک رسم ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے کچھ دن کے اندر ہی اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کے نام رکھنے میں کافی محنت کی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا نام بہت ہی عمدہ ہو پھر اس کا عقیقہ ہوتا ہے اور اس عقیقہ کے پروگرام کی ہمارے یہاں بہت ہی اہمیت ہے اس کا خوب اہتمام ہوتا ہے اور اگر لڑکا ہے تو دو حصے اور اگر لڑکی ہے تو اگر لڑکی ہے تو ایک حصہ ہے پھر اگر لڑکا ہے تو اس کے ختنے کا بہت پروگرام ہمارے یہاں ہوتا ہے پیدائش کے پہلے سال اس کی صحت کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے اس کی صفائی ستھرائی خاص خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے غذا کی بات کریں تو بچہ اپنی ماں کا دودھ ہی پیتا ہے چھ سال ہاں چھ سات مہینے کے بعد اس کو دانہ کھلایا جاتا ہے